हाँ हाँ पूर्णिया चलिएगा ऑटो से चलिएगा ऑ ऑटो तो लम्बा रूट हो जाता है पूर्णिया उसका तो हज़ार बारह सौ रुपया लगेगा आपको

उसका सात सौ रुपया लगेगा

हाँ हाँ वह जो माने आप माने कितना पैसेन्जर बिठाइएगा किसका पैसेन्जर है नहीं है है हँ माने है ना माने बहुत हेल्दी वेल्दी है बहुत पतली होती है आप कितना बिठाइएगा ओ अकेले हैं तब तो कोई बात नहीं है तब तो कम बेस में है माने एक ड्राइवर रहेगा एक आप रहिएगा तब तो तब तो

हाँ नहीं तब तो हाँ वह तो चार सौ पाँच सौ तो वह तो माने लोकल हुआ कोई कौन चीज करती है वह तो मतलब चार पाँच सौ हाँ वह तो हो जाएगा ना लोकल भी है तो माने माने आप भर रोज के माने पैसा चाहिए ना यह बात नहीं है मजदूरी भी न जोड़नी पड़ती है मान लीजिए आप जाइएगा वहाँ से नहीं ही जाइएगा तुरन्त लौट भी जाइएगा जाइएगा भेट कीजिएगा गप शप मारिएगा चाय पान होगा सब कुछ होगा गप शप मारिएगा लम्बा चौड़ा टाइम तो उतना ना इन्वेस्ट होगा वही वह मेरे हिसाब से कम बेस होता है मानिएगा आपको माने दो चार रोज माने गाड़ी की जरूरी है तो रिजर्व ही हुआ तो जो आपको होगा आप ही को जो मुनासिब लगेगा क्योंकि हमसे तो मजदूर भी चार पाँच सौ रुपया ले लेता है तब गाड़ी तब गाड़ी रहेगी जानते हैं कि गाड़ी की कितनी कीमत है सब कुछ जोड़कर आप जो माने दीजिएगा ठीक है ठीक